जों गोदोनि समाव दैखरनिफ्राय दैखौ जोङो बाल्टिङाव हाय बाल्टिंजों हायखांनानैसो जोङो दैखौ हानहरोमोन नाथाय दानि बिग्यािनारि मुगायाव जोङो मा खालामो मोब्लिबारि मोनसे मटर दङ बे मटर दै बोखोग्रा मटर बे मटरखौ जोङो कारेन्टजों बा मोब्लिबजों जोङो कानेकसन खालामनानै कानेकसन खालामनानैसो बे मटरनि मटरनिफ्राय बे मटरनि हेफाजाबै जोङो दैखरनिफ्राय दैखौ हान्नानै मोनसे टेंकि गिद्दिराव जमा खालामो आरो जमा खालामनानै जोङो बे दैखौ बाहायो दा जोंहा गोबां सुबिदा जादों दै बोखोग्रा मटरखौ मोन्नानै गोदोनि समाव जोङो बे मटर ओंखारैनि समाव जोङो गोबां खस्थ' गोबां खस्थ'यै जोङो दैखौ खावनांगौ जानानै फैयोमोन नाथाय जोङो दानि बिग्यिनारि मुगायाव मटर दै बोखोग्रा मटरनि हेफाजाबै जोङो दैखौ बोखोनो हायो गोरलैयैनो दा बिगियान गिरिफोरनिफ्राय सिम जोबोद जोबोद साबायखर दा बिथां मोनहा जोंनो दै खावनायखौ गोरलै खालामनानै होनो थाह होनायनि थाखाय